नमस्कार किस एरिए में चाहिए आपको मिल जाएगा सुनो हमारे पास बीस बाई चालिस भी है और पच्चीस बाई चालिस भी है और और पच्चीस बाई पचास भी है हाँ यह रोड किनारे वाला उसक रेट अलग है और कार्नर वाला है उसका रेट अलग है फिर जो अंदर की साइड है उसका रेट अलग है

मैं तो यह आपको पड़ेगा पाँच हज़ार रुपये पाँच हज़ार रुपये स्क्वायर फिट रेट पड़ेगा हाँ और तो उसमें आपका पंद्रह सौ रुपये स्क्वायर फिट पड़ जाएगा आपका यहाँ देखिए भाई इस्कूल है पार्किंग है और पार्क है पार्क भी है और कम्युनिटी हॉल है जैसे शादी विवाह वग़ैरह होता है और चारों तरफ़ से बाउंड्री वाल है गार्ड वग़ैरह है जो मेन गेट है गार्ड रहेगा कौन आ रहा कौन जा रहा हाँ है खम्बे हैं बिजली है पक्की डाम्बर रोड है चौबीस फुट रोड है तीन किलोमीटर बैठेगा हाँ

बिल्कुल आप आइए देख लीजिए आप प्रोपर पहले प्लाट आ कर देख लीजिए देखने के बाद आप

ठीक ठीक आइए वेलकम स्वागत है आपका